हमारे आसपास अक्सर देखे जाने वाले पक्षी जो हैं जैसे बत्तख चिड़िया कबूतर तोते मैना और कोयल कोयल की आवाज़ बहुत सुरीली होती है और वह ऐसा लगता है कि कुछ गाना गा रही है तोते जो हम आसपास होते हैं हरे हरे कलर की उनकी चोंच होती है बिल्कुल लाल और वह बोल भी सकते हैं और वह इंसानों की तरह बात भी करते हैं तो इस प्रकार के पक्षी देनन देखना मैं पसंद करती हूँ और सबसे ज़्यादा पसंद है तो वह पक्षी है तोता जो वह जो बात करता है तो उसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और कोयल को भी देखा जाए तो कोयल भी अपने सुरीली आवाज़ में गाती है और उसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है